गुबुन गुबुन हारिफोरा आरो धोरोमारिफोरा गुबुन गुबुन फोरबोफोर फालिनाय जायो जेरै बर' हिन्दुफोरा बैसागु फोरबो फालिनाय जायो आरो बे फोरबोआव बिसोरो जायो लोङो रंजायो गावसोरनि हारिनि गानग्रा सि जोम गाननानै रंजायो आरो गामिफोराव सेंग्रा सिख्लाफोरनि हानजा बोराइ बुरैफोरनि हानजा गिदिंनानै बेदर खाजि जायो आरो जुमाय लोङो आरो ज' ज' मानसिफोरा बावखुंग्रि हाजोआव गाखो हैयो बेबायदियैनो बे हारिनि मानसिफोरा बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो गुबुन धोरोमनि जेरै ख्रिस्तानफोरा नैजिबा खालार डिसेम्बराव ब'रदिन फोरबो फालिनाय जायो बिसोरबो बे फोरबोआव जायो रंजायो आरो न'खरफोराव ज' ज' गिदिंनानै खाजि जालायो आरो बोसोराव खनसे गावसोरनि न'फोरखौ बिसोरो लाइफांफोर गायनानै साजायनानै दोनो आरो रंजायो